लवचीकपण आनी बळगें वा घटसाण वाडोवपाक आदार दिवपी कांय कांय आसना आसात जशीं सुर्य नमस्कार धाडअसन दोरयाच्यो उडक्यो त्रिकोणासन वृक्षासन तशेंच ब्रिदींगे खातीर प्राणायम करचें